اردو ایک خوبصورت اور دلکش زبان ہے جو مختلف تہذیبوں اور زبانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے اس کے تشکیل میں عربی فارسی ترکی سنسکرت ہندی اور انگریزی سمیت کئی زبان کا گہرا عصر شامل ہے اردو کا بنیادی ڈھانچہ ہندی اور سنسکرت سے متاثر ہے کیونکہ یہ زبان برصغیر میں پروان چڑھی اردو کے کئی الفاظ محاورے اور گرامر کے کچھ اصول سنسکرت سے ماخوذ ہیں جیسے دنیا چاہت اور پریم جیسے الفاظ سنسکرت یا پراکرت زبان سے آئے ہیں علاوہ ازیں اردو کے بہت سے بنیادی وفائل اور جملے بنانے کے اصول ہندی سے مماثلت رکھتے ہیں اردو کے بیشتر عربی اور رسمی ذخیرہ الفاظ فارسی اور عربی سے لیے گئے ہیں مغلیہ دور میں فارسی کو درباری زبان کا درجہ حاصل تھا جس کی وجہ سے اردو نے فارسی سے بے مثال بے شمار الفاظ مستعار لیے جیسے محبت دوستی کتاب اور علم اس طرح عربی کا اثر بھی واضح ہے خاص طور پر مذہبی اصطلاحات جیسے نماز قرآن شبر اور رحمت وغیرہ میں برطانوی راز کے دوران اردو میں انگریزی کے کئی الفاظ شامل ہوئے جو آج عام بول چال میں استعمال ہوتے ہیں جیسے ٹکٹ بس پولیس آفیسر ڈاکٹر جدید دور میں بھی تکنیکی اور سائنس اصطلاحات میں انگریزی کے اثرات نمایاں ہیں یہی لسانی متزاد اردو کو منفرد رنگا رنگ اور ترکی پسند زبان بناتا ہے جو مختلف تہذیبوں کی جھلک پیش کرتی ہیں